हलो ओला कंपनी मां ॻाल्हायो पिया भाउ सेठु तव्हांजी हुते मूं ओला बुक कराई हुई कोविड जे कारण हीअ सभिनि खे फर्जयात मास्क पाइण जो हूंदो आहे तव्हांजो ड्राइवर मास्क बि कोन्ह पातो आहे अने खंङे बि पियो घड़ी घड़ी ऐं हुनखे चवां थो की बई तू थोरो मूंखां मास्क वास्क पाए या थोरो परियां रहे त सम्झे कोन्ह थो अने साफ सफ़ाई में बि सम्झे कोन्ह थो तव्हांजी कार में सॼी धूड़ धूड़ भरी पई आहे तव्हांजी कार साफ बि कोन्हे अने इलाही बांस वारी अचे त तव्हां हुनमें स्वच्छता रखो कोन्ह था अॼु खां पोइ ॾिसो मां तव्हांखे बुक करायां त मुखे हीअ कार कॾहिं बि न मोकिलजो अने ड्राइवर खे त ख़ासि वॉर्निंग डिजो के मास्क पाए करे पोइ जो अॻियां वञे बाक़ी मूंखे हिन अहिड़ी कार बुक न कराइणी